गुजरात में ॾिसण लाइ केतिरी सुहिणी सुहिणी शयूं आहिनि जॻहियूं आहिनि जिते असां घुमी फ़िरी सघूं था पिया इनजे लाइ समुंड किनारे यानि बीच ते वञी स्नानु करण या पाणीअ में गोता लॻाएण सभिनी खे वणंदो आहे जंहिं कॾहिं असांखे एतिहासिक जॻहियूं ॾिसणियूं आहिनि त ढोला वीरा जहिड़ी जॻह या भुज जा जेके म्यूजियम आहिनि उहे ॾिसी सघजनि था पिया कच्छ जो रण जेको आहे अछो वाइट रंग जेके चवंदा आहिनि उहो बि ॾिसण में ॾाढो सुहिणो आहे ॾिसी वञे त राति जो च चांदनी राति में चांडोकी राति में जंहिं कॾहिं हुनखे ॾिसजे त ईअं लगंदो आहे की सॼी चांदी कुटियल आहे त एड़ी जॻह ते पंधि करण एड़ी जॻह ते घुमण ॾाढो सुठो लगंदो आहे त गुजरात में पहाड़ आहिनि समुंड आहिनि ऐं रेगिस्तान आहिनि जिते असां घुमी सघूं था हिनखां सवाइ झंगल बि आहिनि झंगलनि में बि सफ़ारी करे सघिजे थो घुमी सघिजे थो पियो इन तरह सां जंहिं कॾहिं कोई ॿाहिरां घुमण अचनि त उन्हनि खे घणो कुझु ॾिसण ॿुधण जो मिली वेंदो